جی ہند ٹریول سے بات ہو رہی جی جی آپ کی گاڑی میں نے کیا تھا پٹنہ سے ہمیں پورنیہ آنا تھا جی جی میں تو پہنچ چکا ہوں گھر ہاں ہاں جی جی ڈرائیور بہت اچھا تھا صحیح سلامت پہنچا دیا اور سیو ڈرائیو کرتا ہے بہت بڑھیا جی میں کال کیا تھا کہ میرے پاس کیش نہیں ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ٹرانزیکشن ہو جائے آن لائن کوئی آپ کے پاس کیو آر ہو یا یو پی آئی آئی ڈی ہو یا اکاؤنٹ نمبر آپ بھیج دیں ہاں ہاں آپ معلوم کر لیجیے جی معلوم کر لیے آن لائن ٹرانزیکشن کیونکہ میرے پاس کیش ہے نہیں

کیو آر بھیج دیجیے ٹھیک ہے کیو آر پہ میں کر دیتا ہوں ٹھیک جی چیک کر لیے چلا گیا پیسہ جی چیک کر کے بتائیے ٹھیک ٹھیک